हेल्ल' मा खालामदों औ औ औ औ आंनि गामिया फुब दमगाव फुब दमगाव आरो स्कुलनि नामा फुब दमगाव खाग्राबारि वान नाम्बारा औ बिनिफ्राय अ सोलोंथायनि बिसयै अ औ

अ जों दा थांनानै ओइत्स एस एल सि माबा ओइ मेट्रिक परिक्खायाव मेथ्रिक परिक्खायाव जोंनि एरियाजों मोनसे स्कुलाव सल्लिस जोन पयथ्रिस जोन बेबायदि पास जादों बांसिना बांसिना सेकेन्द दिभिजोनाव पास जाजोबदों आरो ओमफ्राय फार्स्ट दिभिजनाव देग्लाय लेटार लाखिग्राया द्लाम दङ थार्द दिभिजनाव दङ सय साथजन सेखेन्द दिभिजनाव दङ बिस जन ओमफ्राय फार्स्ट दिभिजनाव दङ बेबायदिनो सल्ल' सथ'र' जन जागोनदां सल्ल' सथ'र' जन दं अ मोजां मोजां कलेजफोरा जोंनि खाथियाव गैया दा जोंनि खाथियाव हाइस्कुल दङ बेवहाय एम इ बो गैया हाइस्कुलल' दं खिन्थु जोंनिया कलेज गैया हायार सेकेन्दारिबो गैया जोंनि खाथियाव गोबां खस्थ' बिराद खस्थ' जा बेंथ'लाव दा थांनानै फरायहैनांगौ कलेजआ बिनिफ्राय गोजानथार दा जोंनि

दङ गोजानथार जायो बहुद दङ जोंनि गामियावबो एम एस सि फरायनायबो दंसै साथामसो दङ जोंनि गामियाव बेनिफ्राय बेंथल कलेजावबो दङ द्लाम दंथारसै दा बरथ'मान बिसोर जोङो बिराद मोजां मोन्दों जोंनि गामियावबो एम एस सि फरायनाय मानसिफ्रा दा दङ औ जोंनि चिरां दिसथ्रिगाव ए पि एस सि फरायनाय दङ फन्द्र' सलल' जोन दङ बिथांमोना मोजाङै पास खालामना फैबाय दा जोंनि हारिनि थाखाय बिथांमोना मावनो मोजां खाबु मोनसिगोन अ औ औ सोरखारा दिनैसिम जोंनि सायाव बेबायदि हराखै नाथाय जोंनि गामिनि एल पि स्कुल गुदि फरायसालिनिफ्राय जोंनि हेद मास्तार सारआ बेखौ इनफ'रमेस'न दरखास्थ' होबाय एफ्लिखेसननि थ्रुयै खिन्थु दिनैसिम फैयाखै बेखौ एसे गभर्नमेन्ट सोरखारनिफ्राय अननानै हरोबा जों गोबां मोजां रंजागौ आरो जोंनि एल पि स्कुलनि गेजेराव आं माबा मोनसे जोंनि एल पि स्कुलनि गेजेराव एस एम सि स्कुल माबा दं कमिटि दं बे एस एम सि कमिटिजों जोंनि दानि सोलिबाय थानाय जोंनि हेद मास्तार बिथांजों मोजाङैनो क्ल'जमोन जों मोनसे रिलेस'न लानानै जोंनि स्कुलखौहाय जोङो मोजाङै बानायगासिनो दं आरो जोंनि स्कुला दिनैसिमाव आसिज'नसो स्थुदेन्ट दङ बेनिथाखाय आं बिराद मोजां मोन्दों जोंनि एल पि स्कुलनिफ्राय जायफ्रा पास खालामना थांदों क्लास फाइभाव जाय नाम लागायहैदों बिसोरो बांसिन सबायझारावबो दं बेंथ'लावबो दङ

दे अके